جی ہاں بریانی آڈر کری تھی کافی جلدی آ گئی ہے زومیٹو سے اکثر آڈر کرتی رہتی ہوں میں اور ٹیسٹ بھی کافی اچّھا ہوتا ہے اور ڈیلیوری والے کو بھی تھینکس بولنا چاہوں گی میں اور زومیٹو کمپنی کو بھی اور امّید کرتی ہوں کہ آگے بھی ایسے ہی سارے آڈر ڈیلیور کریں گے زومیٹو والے اور ڈیلیوری بوائے کو بھی ایسے ہی اپڈیٹ کرتے رکھیں گے اور کسٹمر کو ہمیشہ سے سیٹسفائی کریں گے کیونکہ کسٹمر سیٹسفکشن سب سے امپارٹینٹ ہوتا ہے